ٹیکنالوجی جیسے جی پی ایس گھڑیاں اور رننگ ایپلیکیشن ہماری رننگ کی پرفارمنس کو ٹریک کرنے اور بہتر بنانے کے لیے کئی طریقوں سے مدد کرتی ہے لوکیشن ٹریکنگ جی پی ایس گھڑیاں اور ایپ آپ کی دوری رفتار اور روٹ کا پتہ لگ لگاتی ہے یہ ڈاٹا ہماری بتاتا ہے کہ آپ نے کتنا بھاگا کس اسپیڈ سے اور کس راستے سے ٹائم اینڈ فیز مونیٹرنگ یہ ہمارے وقت اور ہر کلو میٹر کا ایوریج فیز ریکارڈ کرتی ہے اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کس حصے اس میں تیز یا دھیمے بھاگے ہارٹ ریٹ ٹریکنگ کچھ جی پی ایس گھڑیاں ہارٹ ریٹ مونیٹر کرتی ہیں جس سے ہمیں اپنے ورک آؤٹ کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوتا ہے